अमा अमाखौ जोङो मुं दोननाय जायो जेरै फेथ्लि मुनु गेन्द्रा बेफोरबायदि मुंजों जों गाबज्रिनो थाखाय जोङो दोननाय जायो गावनि जुनारखौ जोङो अननानै मुंखौ दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिनि थानाय जायगाफोरखौबो जों जेरै साफा खालामनांगौ जायो सामफ्रोमबो बेनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो नायनांगौ जायो जेरै फुङाव फुं सानजौफु मोनाबिलि जोङो जानायखौ जोङो होनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ गिदिर खालामनो थाखाय जोङो बेनि जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो टाइम मथे होनो गोनां जायो आरो बेनि आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बेखौ अननायजोंनो दिनै मुंखौ दोननाय जायो बिनि गावनि मुंखौ मिथिबानो बियो जोंनि जे सेराव फैनानै बिदिनो थाफैयो आरो बेजों जो मानसिजों दिनै जुनारदों सोमोन्दो गोनां जायो बेनि थाखायनो जोङो मुंखौ दिनै गाबज्रिनो थाखायनो दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे दिनै जुनारफोराबो जोंनि रायज्लायनाय बुंनायफोरखौ दिनै बुजिनो हायो बेजों लोगोसे नामखौबो बिनि थाखायनो जोङो दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जों दिनै गावनि नखरनि गासैबो जि जुनार दङ बिनि गाासिब जुनारखौनो जोङो मोसौनि मोसौखौबो जोङो दिनै नाम दोननाय जायो नामदोनो बेनि उनाव जोङो सैमा फिसिब्लाबो बेयो सैमानि नामखौ जोङो दोननाय जायो आरो अमा फिस्लायबाबो जों अमानि मुंफोरखौ जोङो दिनै दोननाय जायो आरो बिदि थाखायनो जोङो जिब जुनारजोंबो माखासे आंहा सोमोन्दो थायो बिनि थाखायनो दा बेखौ जोङो अननानै नखराव जोङो साफा साफा खालामनानै बेनि थानायफोरखौबो जोङो दोननो गोनां जायो आरो बेखौ जोङो जोथोन लानांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे बिनि जानायफोरखौबो जोङो मोजाङै होनो गोनाां नांगौ जायो